हमारे गाँव में हमारे गाँव के आसपास में बहुत सारे भजन मंडली हैं जो कि गाँव के धार्मिक स्थानों में जा के कीर्तन भजन वगैरह करते हैं और कहीं पे फेस्टिवल प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे भी जा करके ये मिनिमम जो है निम्न वाद्य यंत्रों का यूज़ करते हारमोनिया तबला ढोलक फिर बैंजो कैसियो माइक इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं और वहाँ पे ये आते हैं अपने ग्रुप के साथ में ग्रुप में दस बारह आदमी छः आदमी पाँच आदमी ऐसे होते हैं जिनमें कि दो तीन गाते हैं और जितने भी रहते वो अपने वाद्य यंत्रों से अपना कार्य करते हैं उनमें एक उदघोषक भी होता है जो अगला क्या प्रोग्राम चलेगा उसके बारे में वो बताते हैं कि अगला ये भजन होगा आगे फिर वो भजन होगा आगे ये सिंगर गाएंगे उसके बाद फिर वो सिंगर गाएंगे ऐसा करके वो करते हैं और इन भजन मंडली का हमारे गाँव में बहुत बड़ा योगदान होता है जो कि छोटे छोटे मंदिर होते हैं उनपे हफ्ते में एक बार जो है कीर्तन भजन करके रात्रि घंटा दो घंटा वहाँ पे समय व्यतीत करके हम लोगों के के धर्म आस्था को बढ़ाते हैं इनका इन सब चीज़ों में बहुत योगदान होता है हमारे गाँव में ही में दो तीन भजन मंडली हैं जिनमें कि हमारे कुछ अपने सगे सम्बंधी भी हैं हमारे घर से भी कुछ जाते हैं जो कि ढोलक बजाते हैं वहाँ पे ताल बजाते हैं तालियों से भी अपना वो करते हैं वो पर ये बहुत प्रेरणादायक लगती है वहाँ पे होता है उस भक्ति रस में डूब के ऐसा महसूस होता है जैसे आप भगवान के पास आ के सारे मोह माया छोड़ के आ गए हैं